हल्लो कपूर होटल सां ॻाल्हायो पिया मां शारदा पई ॻाल्हायां शारदा पई ॻाल्हायां शारदा शारदा शारद पई ॻाल्हायां शारदा शारदा गिदवानी हा हा हा हा बिल्कुलु ठीकु तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो सुञाणो पिया सुञाणो पिया न थोरा साल पहिरीं तव्हां खां गाॾी बुक कराई हुयमि हा हा यादि अथव न हा

त तमामु तमामु आभार तव्हांजो अच्छा मूंखे हिकिड़ी हीअंर तव्हां वटि कहिड़ी गाॾी अवेलेबिल आहे असांखे चइनि ॼणण खे असांखे चंद्रीका देवी वञिणो आहे हा हा हा उहो पहिरीं हाणे तव्हां खां अघि पुछां तव्हां खां गाॾी पुछां वरी पंहिंजे साहेड़ियुनि सदस्यनि सां ॻाल्हायां पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदसि अच्छा अच्छा हम्म त ठीकु आहे तव्हां छा वठंदा उनमें चारि ॼणा आराम सां वेही रहंदासीं पंहिंजो ड्राइवर अच्छा हा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे त तव्हांजा हिन में अघि छा आहिनि ए सी खपे असांखे छो की गर्मी ॾाढी घणी आहे त बिना ए सी जे त रही न सघंदासीं त छा चार्जिस अथव तव्हांजा पंजह रुपिया पंजह रुपिया एॾो घणो आहे भेण अरे न न भले ए सी पैट्रोल केतिरो बि महांगो थियो हुजे केतिरो बि थी हुजे भई अॼु किथे बि वेंदा आहियूं त वीह रुपिया नॉर्मल आहे पंजवीह रुपिया ए सी जो आहे त तव्हां टीह पंजटीह रुपिया खणी वठो हा न न मां तमामु पुरानी ॻाल्हि कोन्ह पई ॿुधायां एतिरो त मूंखे ख़बर आहे मां बि दुनिया ॾिठी आहे ॾिठो अथम एतिरो लॻंदो आहे पंजटीह रुपए में ॿुधायो हलो त पोइ मां बि वरी सोचां हा त पंजटीह कोन्ह अथव घटि हा हा ठीकु आहे पंजटीह रुपए जे हिसाब सां ॾींदासीं तव्हांखे एंड बाक़ी मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि कॾहिं हलिणो आहे अच्छा वरी कुझु एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा त कोन्ह वठंदा चार्ज वार्ज पंजटीह रुपए जे हिसाब सां ई सभु कुझु थी वेंदो न उनमें अरे पर पर कलाक तॾहिं न अॼु एॾो नाणो ख़र्चु करे वञूं था किथे ॾेढ कलाक ॿ कलाक पहुचण में लगंदो सभिनी खे पहिरीं घर घर मां वठंदासीं हा वरी मोटिंदासीं ॾेढ कलाक त उन में लॻंदो वरी मथां वरी उते वेंदासीं दर्शन करण त ॿ अढाई कलाक त खपनि ई खपनि भेण त घट में घटि छह कलाक जी त तोखे ॾियणी पवंदी उन खां पोइ मथे पैसो लॻे त पोइ तूं भले पैसा चार्ज कर अॼु छह कलाक खां बि घटि वठंदे त पोइ गाॾी छा जे लाइ पंजटीहें रुपए में किलोमीटर जो पैसा बि ॾियईं तोखे मां ऐं हुन खां पोइ सुविधा बि न थिए सोच थोरो भाई हा छह कलाक खां मथे लॻे त बि ॻाल्हि आहे न बाक़ी ॾिस मूंखे बि वरी खिट पिट न खपे न हम्म हम्म हा ओ चिक चिक चिक चिक न खपे छो की ॾिस पहिरियों सदपियुन सां गॾु वरी पोइ लॻंदो आहे की थो ॻाल्हायो कोन्ह सूदे नमूने ॿुधायई कोन्ह सूदे नंऊणे त उहे ॻाल्हायूं न थियणु खपनि हा न इन जे लाइ मां चयो सूदे नमूने ॻाल्हाईं तोसां की भईया ठीकु आहे छह कलाक थी विया ॾेढ ॿ कलाक अचु वञु ॾेढ ॿ कलाक मोटिंदे ॿ कलाक खण विच रस्ते में वरी पोइ किथे चांहि पीअणी आहे यां किथे बीहणो आहे यां कंहिंखे शइ वठिणी आहे त भई छह कलाक जो त एवरेज संभाले ई हल न चंद्रीका देवी जो पोइ मथां लॻो त पोइ तूं भले सौ रुपिया त हिक की हिकु कलाक जे हिसाब सां मथे चार्ज उहो मां उन्हनि खे ॿुधाए छॾंदसि कोई दिक़तु कोन्हे बाकी मिखे ड्राइवर जेको आहे सूदो ॾिजं पीतल पातल वारो न ॾिजं की रस्ते ते जेको आहे कुझु एक्सीडंट थी वञे यां कुछ बि छो की सभु असां हिते बुज़र्ग आहियूं ठीकु आहे न हम्म हा हम्म हा हा न केतिरा थींदा आहिनि मालिकनि जे अॻियां कुझु कोन्ह कंदा आहिनि पर वरी पर पुठ थींदो आहे त कस्टमरनि खे परेशानु ई कंदा आहिनि ॾिस मर्द केरु आहे कोन्ह सभु ज़ालूं ई ज़ालूं था वञू हा

हा त मूंखे इहो ई ॻाल्हि खपे की भई जेको ड्राइवर सूदो हुजे बस आहे छो की सभु वॾा बुज़र्ग आहिनि वरी असांजी ॻाल्हि रहिजी वेंदी त इहा ॻाल्हि ठीकु न आहे त पोइ वरी शिकवा शिकायतें पोइ मां वरी तोखे ॿुधायां चारि ॻाल्हियूं अहिड़ो मतिलब कोन्हे त हाणे मां हुन खे फ़ोन करे ॿुधायान थी पंजटीह रुपए जे हिसाब सां सम्झो पंजटीह रुपये किलोमीटर जे हिसाब सां चंद्रीका देवी जो रस्तो वठंदासीं फ़ुल ए सी वारी गाॾी ठीकु आहे ऐं छह कलाकनि खां मथे हूंदो त पोइ सौ रुपिया एक्स्ट्रा पवंदा पर कलाक ते ठीकु आहे ऐं ड्राइवर सूदो ॾींदो बाक़ी हाणे ॻाल्हायान थी पोइ जेकी तारीख़ ॿुधायूं अॼकल्ह में सुभाणे में की हलिणो आहे त पोइ मां तव्हांखे फ़ोन करयां थू हा हा हा हम्म हा हा हा हा हा हा हा न न इन जे लाइ मां ॾिसी करे ई कंदी आहियां हा न न बसि ओ त मां बि भरोसे वारे माण्हूं खे ई खणण पसंदि कंदी आहियां अहिड़ो कहिड़ो न हुजे जो ॿा त पहिरीं घटि अघि कराए करे पोइ वरी वेठो पछतावो थिए त मां उन्हनि सां ॻाल्हायां थी ऐं उन्हनि जीअं ई ॿुधायो जेकी बि तारीखूं जेको बि डेट ॿुधाई वधीक करे त हिक ॿ ॾींहनि में कंप्लीट थी वेंदो मां तव्हांखे फ़ोन कंदसि मुंहिंजो इहो नम्बर अथव सेव करे रखिजो हालांकि हुंदव तव्हां वटि सेव ठीकु आहे त पोइ जेको आहे हा ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु मां तव्हांखे फ़ोन करे उन्हनि सां ॻाल्हाए ॿुधायां थी ठीकु आहे हरिओम जय झूलेलाल